ہم گھر میں کافی مختلف مشروبات بناتے ہیں جیسے کہ شکنجی ہو گئی یعنی کے نیمبوں کا شربت ہو گیا لسی ہو گئیں جیسے کہ دہی کی لسی آم کی لسی اور رسنا بھی بنا لیتے ہیں جوس ہو گیا جوس جوس طرح طرح کے جوس بناتے ہیں موسمبی کا جوس ہو گیا انار کا جوس ہو گیا سیب کا جوس ہو گیا اور کیلے کا شیک ہو گیا وہ بھی بناتے ہیں اور روح افزاء ہو گیا یہ سب